ہماری کمیونٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں مزہ کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں جیسے کہ عام طور پر لوگ عید کے دنوں میں باہر نکلتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مزے کرتے ہیں اور دوسرے کے گھر جا کر کھیر کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے شادیوں وغیرہ کے ٹائم یا جیسے کسی کا بڈے پارٹی ہو یا کسی کی اینیورسری ہو اس میں بھی تقریباً اکثر لوگ جو مل جل کر آپس میں ملتے ہیں جس سے لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور یہ ساری چیزیں بس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپس میں خوشیاں بانٹی جا سکے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو سب محبت سے رہیں اور ہم ویسے بھی ہمارے زندگی میں خوشیاں کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اور ان اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے لوگوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں